खोनाबाय आङो तिमसन हा नांगौमोन आंनो हा हायालाय बेसेबांथ' बुंदों आंहा हाया बिगासे बायगोन औ एह दा आंनियाव फैसा गैयानो बायनोबो आं बिरादनो बायनो लुबैदोंमोन न' लुनोल' बिथा

ओमफ्राय बेसेबांथ' होनदों बिगायावलाय जेनेबा बिगायाव

खमाया आरो बिनिफ्राय एक लाखनिफ्राय

नोंनिया मा गामि नोंनिया मा गामिमोनलाय

बिनमफुर खोनायाखिसै आं मोजाङै ए बिक्रम बिक्रमपुरसो ओं बिक्रमपुर ने खोलाहा जायो ने

औ औ बेवहाय एसे आं असुबिदा मोनहैबायलै हाखौ मोनोब्ला बे लामा जिं नांगौ आरो होनबालाय बायखागौमोन अ दे दे उनावहाय खबर लानोसै औ औ औ दे

दे खबर लादो औ दे उनावहाय आं खबर लाफिनगोन